हांव जेन्ना ल्हान आसलें म्हजो डेडी फिशिंगाक वेतालो आनी व्हडलो प्रोफेशनल न्हय तो पूण बारीक बारीक नुस्तें बी धरून हाडटालो तेचें कास्टींग नेट आसतालें पागेल म्हणटा तेका आनी ताज्या बराबर आमी पोती घेवन रावताली तो जर जेन्ना नुस्तें उंच काडटालो आमी तें नुस्तें कावंट करताले आनी तशें करून आमकां तें लायकींग येयलें पागेल मारपाचें आनी तो केन्ना आमकां घोऱ्या बोडी बी घेन तो वयतालो तेन्ना आमी वयताली तेजी आमचे आम आमकां तेणे दाकलें घरा बडय करून दिल्ल्यो आनी एक नुस्तें लागलें जाल्यार आमी इतलें खूश जाताली तेन्ना सो ते आमकां पोयलें सून बरें दिसतालें फिशींग आतां आतां मातशें आमी वाडल्यान सो आमचे फिशींग सायजूय बी वाडली आमकां एक्सपिरियंस आयला आतां ते फिशींगाचे कितको दवरपाचे नुस्तें केसलें नुस्तें मेळटा खूंय आनी कशें करून वचपाचें आनी कितें तें गोऱ्याक कितें लावपाचें केसलें एक एक नुस्तें गायनोड लावपा पोडटा आनी कसलें नुस्त्याक सुंगट लागचें पडटा आनी अशें करून फिशींग म्हण तें सगळें नुस्तें धोरपाचें आनी कुल्ल्यो धोरपाच्यो आमचे कडेन ते नॅट आसा कोबुली आनी अशें करून आमकां आमच्या व्हडल्यांनी आमकां शिकोयल्लें देखून आमी आतां जाणां कोरपाक आतां आमचो टायम येता की आमी आमचे भुरग्यांकूय शिकयतले आनी तीं भुरगीं ल्हान आसात तीं तीं शिकता तीं तेंकांय इंट्रस्ट येता तेंकांय होच बरो एक्सपिरियन्स येवपाचो म्हण आमी मागतांव की बरें बरें करून आमी अशें आमचे लायफ मुकार सरचें